असांजे हाई स्कूलनि में घणेई सब्जेक्ट आहिनि जिनि मां हिंदी भुॻोल हिसाबु साइंस सभु सब्जेक्ट पढ़ाया वेंदा आहिनि जेके मास्टर पढ़ायण वारा आहिनि उहे ॾाढा सुठा पढ़ियल आहिनि ऐं सभिनी ॿारनि खे चङी तरह सां शिक्षा ॾींदा आहिनि ऐं ॿार बि चङी तरह सां सम्झंदा आहिनि ऐं स्कूल में बि सुठे नमूने सफ़ाई हूंदी आहे ऐं